اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون کیمسٹری تھا جوکہ مجھے بہت پسند تھا کیونکہ اس میں الگ الگ کیمیکل ملا کر پریکٹیکل کرنا اور الگ الگ چیزیں بنانا مجھے بہت پسند تھا